ॿार जी संभाल असां जामु सुठे सां कंदा आहियूं पहिरियों टीको बि लॻराईंदा आहियूं तेल मालिश सनानु कराए ॿधणु ॿधी करे मथां मछरदानी रखी सुम्हारींदा आहियूं जीअं मछरु चक न पाए असां उन जो पूरो पूरो ख़्यालु रखंदा आहियूं जीअं ॿारु पेशाब करे त जल्दी लंगोटी मटे छॾींदा आहियूं जीअं सर्दी बुख़ारु न थिए सुरिमो बि पाईंदा आहियूं ऐं उन खे सभु टीका बि लॻराईंदा आहियूं इहो ॾेढ महीने वारो टीको बि लॻराईंदा आहियूं छहें महीने ताईं माउ जो खीरु ई पीआरींदा आहियूं तंहिंखां पोइ ई पाणी पीआरे ऐं पटाटो चांवर ॻोहे करे फुलिको दाल ग्राइंडर में पींही करे खाराईंदा आहियूं बिस्केट खीर में ऐं पाणीअ में बि खाराईंदा आहियूं सेरेलेक्स ऐं सूजीअ जो उपमा करे बि ठाहे करे खाराईंदा आहियूं लूणु वारो फुलिको सुठे गिह में पचाए खिचड़ी पतली फ्रूट में अंगूर जी रसु ऐं चकूंअ जो जूस पीआरींदा आहियूं